सबतु जरूरी जेह्डी साढ़े कन्ने मतलब की जिंदगी कोला सिखेआ आ ओह् एह् ऐ की जोल्लै किसे बंदे दे थुआड़ी आक्खी दे सामने मौत होंदी ऐ थुआड़े मतलब कुसै बी रिशतेदार दियां अगे कुसै दी मौत होंदी ना ते ओह् जेह्का बंदे दी दुख होंदा ओह् जेह्का बर्दाश्त नेहा करने आह्ला ओह्का मुश्किल सबक होंदा इंसान दा बंदा नुआड़े वगैर कियां रेई सकदा थुआड़े अगर कुसै जरूरी बंदे दी मौत होंई दी होंवै थुआड़ी आक्खी दे सामने जां कोई इ'यां उस स्हाब दा ते तुसे नुआड़े बाद बी जीना नी ते कियां जीना ते मुश्किल सबक होंदा हां जी मुश्किल सबक ते उस्सी जीने लेई असे इयो करना चाहिदा की नुआड़ी थोह्ड़ी ज्यादा कट्ट करनी चाहिदि मतलब हाला की मेरे तु थोह्ड़े चेर पैह्ला मेरे नानु दी ते मी अपने नानु बहुत प्यारे हे मतलब मेरे दादु शुरू दा ते ऐ नेही हे ते नानु जोल्लै उंदी डेथ होंई ते मै मौत होंई उंदी मतलब मी सदमा जनेहा लग्गी गेआ मतलब मी रौना बी नी आबा ते ना केश केश होंया ते उस दिन ना मैं केश खादा ते ना केश मैं बाकी आह्ले जेह्डे मम्मी बगैरा दे जेह्डे दिक्खा दे बी ओह् बी दुख होंए दा फिल होंए रो मी आपु अंदर जाइयै गल्ले लगियै रौया अपनी दीदी दे गल्ल इन्ने प्यारे ते पैह्ली नुआड़ी मतलब इन्ना ज्यादा दुख ओया मी होंर बी हे पर इंदा सबतु ज्यादा दुख होंया मी एक और बी बंदे ऐ हे मेरे मलै दे गे हे मेरे दादु लगदे हे ओह् मरे हे ते मी सबतु ज्यादा दुख होंया हा मिगी उंदे बेलै बी मै बहुत रोया बहुत कुसेई छडिए नी जाऐओ इ'यै दुआ ऐ मेरी उप्परा आह्ले ने कदे मौत गे नी बनाई दी होंदी फेर सब एसले आराम कन्ने जियां दे होने हे अपनी अपनी जिंदगी सब आराम कन्ने मैं बी अपने दादु दादी दिक्खी सकदा हा नानु बी इसलै मेरे कन्ने ओने हे मेरे कुसे दी दुख नी होंना हा एस दुनियां दा सब आराम गे करा दे होने हे खुशी खुशी जियां उन्ने कन्ने केश होंई जंदा हा ते इ'यां जाहिर करना चाहना की अगर फि कौसे बी मौत ते सारे दी होंनी मेरी बी होंनी ते सारे दी औनी ते अगर इ'यै जाहिर करना चाहना की अगर कुसै दी मौत होंई जा ना ते बंदे नै सबर करना चाहिदा की के कोई कुसै वगैरा आक्खदे नी मरी नी जंदा सेई गल्ल आक्खदे कोई कुसे वगैरा नी मरी जंदा ते उप्परा आह्ला सबर दिदा तुसे बी करना चाहिदा थोह्ड़ा सबर सबर करी उड़ेआ ते जीना सिक्खी लैंदा बंदा ते अगे जिंदगी बी आसानी कन्ने जी सकदा नेई ते बड़ा मुश्किल होंई जंदी जिंदगी जीना होंर अगर सबर नेई होंवै इंसान कोल ते मैं अपनी मम्मी बी समझाना होंना नानी बी समझाना होंना सबर करना ते ओ बी सबर करा दे मैं बी उप्पर आह्ले न सबर दित्ते दा ते उन्न इ'यां गे सबर कन्ने जिंदगी जी सकदा बंदा ते होंर कोई बी सबक बंदा सिक्खी लैंदा